अॼुकल्ह माण्हू बसियुनि में वञे त हालति ई ख़राबु आहिनि रोड रस्ता अहिड़ा ख़राबु आहिनि पूरी बसियूं बि खणनि में थी पियूं हलनि तंहिं खां पोइ माण्हू ट्रेनियुनि में बि हुन में आनरियूं अहिड़ी भीड़ आहे कि माण्हू हुते पाण खे बि न संभाले सघे तंहिं खां पोइ अॼुकल्ह बिलासपुर खां ट्रेनियूं अचनि थियूं त चारि चारि कलाक कटनीअ में हिते ॿीहारे था छॾनि तंहिं खां पोइ कटनीअ में ॿीहारे था छॾनि जेसिंताईं कटनीअ ॿीहारे सिंगल नथा ॾियनि त गाॾी वञे ई नथी अॼुकल्ह माण्हुनि खे अहिड़ी दिक़त थी पई आहे त माण्हू चारि चारि कलाक ट्रेनियुनि लाइ बि माण्हू सबुरु थो करे पियो